औ नोंथां मा खबर औ दिनैसो नै खामानि मावनायफ्रानो सोलाबलाया दाथ' दैलां बोथोर माइ गायनाय गायनाय फुनायावनो बेस्थ' मारै जाखो मानि गायनायफ्रा एसे गाइबाय रनजित माइब्रा माइज्लि एसे गायला बायबाय हाब दामफ्राबो बाराय जोब्बाय माथो आजिखालि जोबनाया जोबाखै बिदिनो सप्तासेसो लाबावनो हागौ हा

आंथ' बेखौनो रनजितखौनो गायदो गायनाया माइब्रा एसे गायबाय ओमफ्राय खय बिघा गायनो हाखो नों आहाबो दासो नै सात बिघा आट बिघा हादों एसे दंबावो बुरजायानो खामला है गैया साफा सानैल' मोनदों बहा आजिखालि माइ गायजोबनाय गैया मोन्नोनो थाङा दामाथ' बारायबाय माइब्राफ्रानो बिराथ बुरजा दाम थांबाय माइब्राफोरखौनो दा माबानोनो हाला सोंनोनो हाला दखानफ्राव हासाराथ' बे हासार बे इउ एन माबा हासार बेखौल' होनाय जायो माइआव औ खोथिया फोनायाव बेखौनो होयो आमफाय इउरिन हासार बे न'नि हासार बिदिनो दैयाथ' दाख्लै बाना जानानै गैया गायनोनो हायाखै बारा बाना जानानानै थाथ'नांदोंसो दाख्लै नै दा एसे खमायनायखाय अखा सान्दुंखाय एसे मोजां जादों दैया गायनो हानाय रानदों एसे नोंसिनालाय माबादि दैफ्रा बाना जायाखै आटसा जागोनदे नोंथां दा सोलाब्बा थांगोन आं दे दे दे